हाँ हाल ही में कुछ अभी दो तारीख को हमारे यहाँ पर एक फायरिंग हुई थी जो मेनाऊ के लड़के ने की थी उसमें मुझे काफ़ी मजा आया और उनका कार्य देख के मुझे घटना को मुझे काफ़ी डर भी लगा और दिलचस्प भी थी उस घटना को देखकर मैं इतना डर गया कि मुझे कांपनी लगने लगी और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पा रहा था इसलिए मैं अब धीरे धीरे उस घटना से उभर रहा हूँ और कभी कभी वो घटना मुझे याद आ जाती है और मैं उस घटना को सोच सोचकर दिमाग खराब हो जाता है लेकिन अब जो सोचता हूँ उसके बारे में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्या फायरिंग थी और कितने अच्छा शानदार नजारा चल रहा था लेकिन उस टाइम मुझे डर लग गया था